अहाँ विकासके बारेमे जानय चाहै छियै उएह पहिलेके जमानामे तऽ बहुत दिक्कत रहै जाय अबयके सुविधा तऽ बहुत कम रहै पहिले जाइ रहियै बैलगाड़ीपर कखनहु बाहरे भीतर कतहु जाइ रहियै बैलगाड़ी रहै ट्रैक्टर रहै इएह सभ पकड़लहुँ पानि रहै सगरे लागल कीचड़ रहै ओसभ टपि टुपि कऽ कहुनो कऽ के बाहर बजार जाइ रहियै सभ काम बजारमे होइ रहै आब ओ दिक्कत नहि होइए आब टोटो चलल यए रिक्शा चलल यए टेम्पू चलल यए मैजिक चलल यए इसभमे तुरत तुरत आब सवारी मिल जाइए गाड़ी मिल जाइए गाड़ी कतहु जाइ छियै आबै छियै पहिले परिवहनके ई गाड़ीसभ ओतेक चलितो नहि आब तऽ एरोप्लेन चलए लागलैए पैसा एहन छै तऽ एहन दिक्कत छै बहुत एरोप्लेन अपन टिकट कए बनाए लैए चलि जाइए एरोप्लेन छै तऽ दिल्ली चलि जाइए बम्बइ चलि जाइए जतय जतय जायके गप्प रहै छै अपन एरोप्लेन से चलि जाइए बसो अपन चलैए ट्रेन चलैए बस चलैए एतेक सुविधा पहिने नहि रहै